साढ़े एह् कुपोशक जेह्ड़े बच्चे न बड़ी बुरी हालत ऐ साढ़े लाके च गै कि मानसिक तौर बी बचारे निं बोल्ली सकदे खुराक नेईं जां उ'नेंगी इन्नी ताकत आह्ली चीज नेईं मिलदी दुद्ध देहीं नेईं मिलदा गरीबी बड़ी ऐ कुपोशक बच्चे जेह्ड़े न कोई बचैरे बजनदार होंदे न ना ताकतवर होंदे न साढ़े बच्चे जेह्ड़े इस लाके दे ब्हौत जेह्ड़े हल्के न इ'नें गै कल्लै गी अपनी जेह्ड़े हर चीज सम्भालनी ते सम्भालनी कि'यां ऐ है कुपोशक बच्चे न ते फिर ताकतवर गै निं ऐ फिर उ'नें ताकत आह्ली कोई चीज मिलनी गै निं गरीबी ऐ इस बास्तै बड़ी मुश्कल ऐ कि बच्चे जेह्ड़े ब्हौत हल्के न उ'नें गी खराक दी जरूरत ऐ खराक जेह्ड़ी ऐ गरीबी लाका ऐ बच्चे बी बड़े खराक निं थ्होंदी इ'नें केह् आखदे निं इं'दा भविश्य जेह्ड़ा ऐ साढ़ा बड़ा नाज़ुक ऐ केह् आखदे निं कि इ'नें लोकें खराक थ्होऐ दुद्ध देहीं घ्यो बगैरै थ्होऐ बच्चे थोह्ड़े होश पकड़न फिर बी हालत ऐ कि'यां कि'यां कुछ निं थ्होई सकदा ना थ्होआ करदा केह् आखदे निं छोटे छोटे बच्चे न केह् आखदे निं कपोशक न केइयें केइयें दा दमाक गै निं चलदा केइयें दे बचारे नेत्तर हीन न केइयें गी केह् आखदे नी चलोंदा निं निक्की निक्की बाडियां छोटे छोटे बच्चे केह् आखदे नी किश मिलदा कुछ खराक होऐ बच्चा जेह्ड़ा सेह्तमंद फगड़दा इस लाके च है गै गरीबी बड़ी ते ओह् लोक केह् खान आपू खान जां उ'नें गी देन केईं बच्चे ते शकार होई जंदे बचारे मृतु दे शकार बी होई जंदे इस बास्तै सरकार ने जेह्ड़े हून आंगनबाड़ी वर्कर न जेह्ड़े जेह्ड़े खोह्ल्ली दियां न केह् आखदे नी एह्दे च बचारे बच्चें गी खुराक दिंदे न चने दिंदे न्यूट्री दिंदे होर बड़ी बड़ी चीजां देआ करदे केह् आखदे नी जि'नें जि'नें बच्चें गी सेह्तमंद बनाया जाऽ सेह्तमंद बच्चे बनङन ते तां गै साढ़े लाके दा जेह्ड़ा जेह्ड़ा बच्चा होश्यार होग सेह्तमंद होग ते कल्ल देस दे जेह्ड़ा अच्छा नागरिक बनग है गै कपोशक ते शकार गरीबी दे शकार लोक न केह् आखदे नी ब्हौत बुरी हालत ऐ हून सरकार ने फस्सक्लास इस्सी केह् आखदे नी जेह्ड़ा एह् आंगनबाड़ी दा जेह्ड़ा सिस्टम बनाए दा ऐ बड़ा किश दिंदे न दुद्ध न्यूट्री होर बड़ी ऐटमा जेह्ड़ी चनें न बगैरा ओह् बच्चें गी कपोशक जेह्ड़ी खत्म करा करदी ऐ केह् आखदे नी सरकार दी बड़ी अच्छी स्कीम ऐ केह् आखदे नी हून जिन्ने छोटे छोटे बच्चे हैन कपोशक जेह्ड़े ओह् सर आंगनबाड़ी सैंटरें च औंदे उ'नें ई खलांदे न जेह्ड़े हून बच्चे जेह्ड़े होश इ'यां अपनी होश बिच्च आवा करदे केह् आखदे नी एह् सरकार दा अस बड़ा शुक्रिया अदा करनें केह् आखदे नी भाई चलो जेह्ड़े सैंटर अपने खोह्ल्ली खोह्ल्ली ते बच्चें गी जेह्ड़ा निक्के निक्के बच्चें गी जेह्ड़ा सेह्तमंद बनाऽ करदी ऐ होर देश दे भविश्य गी जेह्ड़ी चलाऽ करदी ऐ है ना जे बा बाकी जेह्ड़े दूर दराज लाके न इत्थै हल्ली बड़े घट्ट आंगनबाड़ी सैंटर न कि जित्थै लोकें गी केह् आखदे नी हल्ली उं'दी जरूरत ऐ आंगनबाड़ी सैंटर दी बी जरूरत ऐ जित्थै राशन जां जेह्ड़ी ऐ आंगनबाड़ी सैंटर दी चीजां न जेह्ड़ियां बच्चे ई कपोशक चीज गी खत्म करने आह्लियां जेह्ड़ियां हल्ली नेईं थ्होआ करदियां हल्ली बी साढ़े इलाके दे लोक जेह्ड़े बचैरे हल्ली बड़े जेह्दे केईं बोलदे गै नेईं केईं बोलदे न बड़े इ'यां सुस्त अबाज कन्नै बचैरे केह् आखदे नी ओह् सर सरकार गी एह् चाहिदा भाई चलो बाह्र अग्गें पिच्छें जित्थै नेईं खोह्लना उत्थै खोह्ल्लो केह् आखदे नी बच्चें गी हानैस्ट बनन बाडी बाडी बी बनन बचैरें दी देश दा भविश्य बनना इ'नें केह् आखदे निं एह् बच्चे गै कमजोर ते देश ते कमजोर ते है साढ़ा लेकन गल्लबात एह् ऐ फस्सक्लास केह् आखदे नी सरकार ने जेह्ड़ा आंगनबाड़ी जेह्ड़ जेह्ड़ियां खोह्ल्ली दियां न एह् बच्चे गी जेह्ड़ी कपोशकता खत्म करा दियां न ते बच्चे साढ़े दिन ब दिन जेह्ड़ा ऐ ठीक ठाक होआ करदे ऐसी गल्ल ऐ ब्हौत अच्छा सरकार दा प्रोग्राम ऐ एह्दे नै कपोशकता जेह्ड़ी खत्म होग ते साढ़े बच्छे बच्चे जेह्ड़े अच्छे नागरिक बनङन जेल्लै नागरिक बच्चे अच्छे बने ते देश अच्छा बनग केह् आखदे नी पढ़ने लिखने आह्ले बच्चे सब बाकी पानियै दे जेह्ड़े साढ़े पानी दी समस्या ऐ इस लाके च केईं ज'गा ते ट्यूबैल्ल लग्गे दे केह् आखदे केईं ज'गा ते बड़ी बुरी हालत ऐ पानी साफ नेईं ऐ पानी साफ नेईं ऐ गर्मियें दे बिच्च केह् असें लोकें गी पानी नेईं मिलदा केईं ज'गा मिलदा ते ओह् छप्पड़ दा पानी ऐ मच्छर दा पानी ऐ गंदा पानी ऐ बुरी हालत पानी केईं ज'गा ते औंदा गै नेईं ना छे छे मतलब केईं केईं चिर कोई खड्डें दा पिया दा कोई नालें दा पिया दा कोई पानी तलाएं दे पिया दे कुदै अगर बाईचांस ट्यूबैल्ल है ते उत्थै पानी थ्होंदा गै निं थ्होग ते अगर कुदै थ्होई बी जाऽ ते नालीं पानी इ'यां आंदा पीला जर्द पानी गंदा पानी पैं ओह्दे नै लोग जेह्ड़े बमारी दा ग्रस्त बी होंदे शकार होंदे केह् आखदे नी केईं ज'गा पानी दिक्खो तुस साफ सुथरा पानी है गै निं नालियां गंदियां पता निं केह्ड़े टैम दे हौज बने दे केह् आखदे निं ते ओह् अज्ज तक साफ पानी ओह् मुश्कल ऐ बिच्च पानी दे में मिट्टी ते जे यानि हून तलाऽ च अस लोक केईं ज'गां पानी पींदे न केह् आखदे नी बचैरे लोग छप्पड़ च दिक्खो तुस पानी पिया दे ओह् उत्थै गै मक्खी उत्थै गै मच्छर उत्थै गै हर चीज केह् आखदे नी उत्थूं गै पानी पीना उत्थै गै जानवर पानी पिया दे उत्थूं गै आदमी पानी पिया दा एह् ते चलो साढ़े लाके च फस्सक्लास जेह्ड़े तलाऽ बनाए दे न आम नागरिक जेह्ड़ा बचैरे लोग उत्थूं तलाऽ दा पानी पींदे न केह् आखदे नी केईं ज'गा ते पानी थ्होंदा गै नेईं ना अट्ठ अट्ठ केईं किन्ने किन्ने किलोमीटर पैदल जा दे जित्थै तलाएं दा पानी लेऔना आपूं बी पीना डंगरें बी पलैना बड़ी बुरी हालत ऐ केह् आखदे निं तो केईं ज'गें उ'आं सरकार ने बड़े बड़े अच्छे ट्यूबैल्ल बी लाए दे केह् आखदे नी पानी केईं ज'गा अस बड़ा साफ सुथरा पानी केईं जग'गा साफ निं ऐ ट्यूबैल्ल दा पानी बी साफ निं ऐ छड़ी मिट्टी औंदी बिच्च नालियें च दिक्खो ते पीला जर्द पानी औंदा ऐ ओह् केइयें लोग फिर ओह्दे नै बमारी बमार बी बमार बी ग्रस्त होई जंदे बमारी च ग्रस्त होई जंदे जेल्लै टट्टियां लग्गी पौंदियां पीलिया बनी जंदा केईं बारी तो हून केईं ज'गा बड़े अच्छे पानियै दे स्रोत केईं अच्छे बी हैन साफ सुथरा पानी बी है केईं ज'गा हल्ली साफ सुथरा नेईं ऐ केह् आखदे नी इ'यां खड्डें दा पानी पीना जां तलाएं दा पानी पीना ते लोक जेह्ड़े बचैरे फ्ही ओह् ते बमारी दा बी शकार होंदे केह् आखदे निं भाई मजबूरी फिर पीना केह् आखदे निं उ'आं सरकार ने अजकल्ल जेह्ड़ा दो ज्हार चौबी च हून दस्सेआ मिशन भाई घर घर जेह्ड़ा नलका होग केह् आखदे निं ते ओह् कम्म जेह्ड़ा ऐ सरकार दा बड़ा अच्छा चला करदा ऐ होर लोकें दी एह् जेह्ड़ी डमांड सुनदी बी ऐ सरकार केह् आखदे नी ते ओह् घर घर जेह्ड़ा सिस्टम जेह्ड़ा बनाऽ करदी गौरमैंट बड़ा तो असें जेह्ड़ा साफ पानी सुथरा थ्होग तो ओह् साढ़े केईं बमारियें दे संकट कोला अस बची सकने ऐं ते जेह्ड़ा ऐ केईं बमारियें कोला अस बची सकने ऐं हर बमारी जेह्ड़ा पानी पानी ते स्हेई ते हर चीज स्हेई पानी साढ़े लाके च जेह्ड़ी इन्ना साफ निं ऐ तो हून जे सरकार नमें कोला नमें टयूबैल्ल ला करदी ऐ जिसदे च लोकें गी साफ पानी जेह्ड़ा मुहायदा जेह्ड़ा ऐ दित्ता जाह्ग केह् आखदे निं गौरमैंट दा इ'यै मिशन ऐ भाई घर घर नल ते घर घर जे जेह्ड़ा जल थ्होग लोकें गी तो चलो ठीक ऐ अच्छी गल्ल ऐ केह् आखदे नी सरकार जेह्ड़ी बनाऽ करदी ऐ ते ओह् साफ पानी जेह्ड़ा ऐ हून फिल्टरेशन ते नेईं ना है कोई इस इ'यां इस एरिये च मतलब इ'यां गै पानी चला दा केह् आखदे निं कोई तलाएं दा पिया दा कोई बुरी हालत केईं ज'गा अट्ठ अट्ठ दस दस छे छे म्हीने त्रै त्रै म्हीने पानी गै निं औंदा केह् आखदे नी ते त्र'ऊं म्हीनें बाद पानी औग ता गंदा पानी होंदा उं'दे च जिस बास्तै पानी जेह्ड़ा ऐ बिल्कुल साफ सुथरा कुतै कुतै गै बाकी पानी दा इ'यां बड़ा मुश्कल ऐ केह् आखदे नी हून सरकार जेह्ड़ी ऐ ट्यूबैल्ल ला करदी नलके ला करदी चलो ठीक ऐ अच्छा पानी देऐ सरकार ते केईं बमारियें कोला बचदा आदमी बाकी जेह्ड़ी साढ़ा खान पीन दा मसला ऐ जेह्ड़ा ऐ खान पीन अस खन्ने पीन्ने ऐं अपने देसी अ'न्न होऐ ते अस खाई सकने आं इस्सी फस्सक्लास अपने पचाई सकनें ते जेह्ड़ा ऐ बाह्र दी जेह्ड़ी केईं चीजां कैमिकल मिली दियां ओह् नेईं खानी चाहि दियां जि'यां चिप्सां होई गेइयां जे होई गेआ बिस्कुट होई गे चलो बिस्कुट ते फिर बी ठीक गे ऐ असें चिप्सां चुप्सां पता निं कदूं दी पैक न कदूं दी नेईं इस बास्तै साढ़ा सोआस्थ जेह्ड़ा ऐ ओह् नुआढ़े कन्नै ठीक निं रौंह्दा केह् आखदे नी अपना दुद्ध देहीं घ्यो दाल ते दाल रुट्टी फस्सक्लास जेह्ड़ा फस्सक्लास भोजन ऐ सादा भोजन जेह्ड़ा इस्सी खाना चाहिदा आदमी ने होर अपना जीवन फस्सक्लास जेह्ड़ा अच्छा जीवन जेह्ड़ा पास करना चाहिदा इ'यां खाने ते इ'यां बड़े बड़े व्यंजन बने दे लेकन कैमिकल बने दे कैमिकल पाए दा दूआ त्रिया केईं बमारियें दा शकार होई जंदा आदमी केह् आखदे नी कुसै दा लिवर डैमेज होआ दा कुसै दी किडनी जा करदी सब गंदा जेह्ड़ा ऐ जेह्ड़ा पोशटिक खाने कन्नै पैंचो जेह्ड़ी जेह्ड़ी सेह्त जेह्ड़ी ऐ ओह् बरकरार नेईं ऐ साढ़े लाके च जिसलै फस्सक्लाल अपने एह् लोक मेह मजदूरी हार्ड बर्क करदे न बर्क बर्क मतलब के कम्म जैदा करना ते कोई बमारी निं ऐ इस लाके च केह् आखदे आं अच्छा अन्न खन्ने आं अच्छा जेह्ड़ा सिस्टम ऐ बाडी सिस्टम ठीक ऐ कुसै गी ऐसा रोग नेईं ऐ कि के मेह्नत करनें अच्छा भोजन खन्ने ऐं मेह्नत करने ऐं होर जीवन साफ सुथरा रक्खनें कोई साढ़े लाके च कोई इतनी बमारी निं ऐ जिन्नियां लोकें गी शैह्रै च बमारी फैल्ला दी ऐ साढ़ा लाका जेह्ड़ा ऐ पोश्टिक आहार कन्नै अच्छा भोजन खाने कन्नै अस लाका जेह्ड़ा बिल्कुल साढ़ा स्हेई ऐ कोई अहंकार आह्ली कोई बड्डी बमारी कुसै गी नेईं ऐ कोई छोटी मोटी अस आखी निं सकदे भाई इ'यां अच्छा भोजन खाने कन्नै सादा भोजन बैश्णो भोजन खाने कन्नै कोई बमारी निं असें इस साढ़े लाके च केह् आखदे नी अस ते आखनें भाई सादा भोजन खाओ अच्छा भोजन खाओ जेह्दे कन्नै आदमी दे शरीर गी जेह्ड़ा तंदरुस्त र'वै होर कोई बमारी दा शकार निं होऐ